بینک کے ملازم ہونے کے لیے بینک کی جانکاری ایوم ان کے نیموں کا جاننا جانکاری ضروری ہے جس کی مدد سے ہم بینک کے کوئی بھی کان کو کام کو آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے لیے ملازم کو چاہیے کہ بینک کی جانکاری رکھے اور اس میں ہونے والے کاریوں کو اچھی طرح جانے اور اس کے بعد پھر اس کی پھر اس کے بارے میں کچھ اور کرے بینک کے اندر سب سے مشکل کام یہ ہے کہ

مجھے یہ بہت مشکل لگتا ہے کہ اگر کسی کے اکاؤنٹ میں اگر کے وائی سی لگ جاتا ہے تو اس کے لیے ہم لوگوں کو بہت سے بینگ بینک سے دوڑ بھاگ کرنا پڑتا ہے جس سے کہ بہت سی پریشانیاں ہوتی ہے گاؤں بینک کے ملازم کہتے ہیں کہ کل آئیے گا پرسوں آئیے پرسوں آئیے گا اس سے ہمارے ٹائم ٹائم کھپت ہوتی ہے بربادیاں ہوتی ہیں جس سے کہ ہم لوگوں کو بہت سی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اور بینک کے بارے میں میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کے وا سی یا کیوں لگتی ہے اور اس کے لگانے کے کیا کیا فائدے ہیں کے وائی سی لگنے سے ہمیں بہت سی سمسیاؤں کا سمادھان کرنا پڑتا ہے نہ تو ہم اپنے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کر سکتے ہیں اور نہ ہی نکال سکتے ہیں یہ سب کے وائی سی کی وجہ سے ہوتا ہے اور بینک کے ملازم ملازم ہونے ہونے پر بینک کے ملازم کو چاہیے کہ وہ گراہکوں کے گراہکوں سے اچھی طرح پیش کریں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور جیسے کہ تاکہ تاکہ بینک جو کسٹمر جائے وہ اپنے آپ کو سیٹیفائی سٹیسفائی محسوس کرے اور بینک ایک ایسی سویدھا ہے جس میں کہ پیسے یا کھونے یا کم ہونے یا زیادہ ہونے کی سمبھاؤنا نہیں ہوتی ہے اگر بینک نہ ہوتا تو ہمیں پیسہ جمع بہت ڈھیر سارے پیسے جمع کرنے میں ڈر ہوتی ہے کہیں چوری نہ ہو جائے لیکن بینک ایک ایسا ذریعہ ہے جسے جس کی سہایتہ سے وہ ہمارے پیسے کو صحیح جمع رکھتا